एक बार की बात है मैं और मेरे दोस्त पब्जी खेल रहे थे तो हमारे पास एक लिंक आई थी कि कोई प्रतियोगिता हो रही थी पुब्जी गेम की ऑनलाइन तो उसमें हमने भाग लिया था मैंने और मेरे दोस्त ने उनमें हमारे एंट्री फीस पचास रुपये दी तो हमने पचास पचास रुपये एंट्री फीस देकर उसमें खेला पब्जी हमने आपस में तो उसमें और भी लोग थे बाहर के गेम खेल रहे थे जो ऑनलाइन ही फोन से हम भी अपने घर पर बैठकर फोन से ऑनलाइन गेम खेल रहे थे तो हमने उसमें ख़ूब मनोरंजन करा हम लोग को उन लोगों से मिलने को भी माने और लोगों से भी हमारी दोस्ती हो गई थी वे उस गेम में खेल रहे थे तो हमने उसमें जीता भी मैं हार गया था मेरे दोस्त ने उसमें जीता था विनिंग प्राइज़ एक हज़ार रुपये था पचास रुपये की एंट्री फीस देकर तो उसने कोई एक हज़ार रुपये मिले थे उससे हमें बहुत ख़ुशी हुई थी हमने फिर ऐसे तीन चार बार ऐसे ही प्रतियोगिता खेली कभी पब्जी की खेली और एक ऑनलाइन गेम आता है सॉफ्ट लेन उसको भी खेल हमने ऑनलाइन ही पैसा रहा हमको अच्छा लगता है ऑनलाइन गेम खेलना भी